बागवानीके लेल जे छै एकरामे कोन कोन सब औजारके उपयोग करै के छै छथिन जेना बागवानी लगबैके लेल फर्स्टमे पहिले खेतके जोताइ करैके लेल गाड़ीके आवश्यकता पड़ै छै ट्रेक्टरके जुताइ कयलाके बाद जे छै ओकरामे फिर नर्सरीसँ पौधा लाबै जाइ छै ओकराबाद ओकरा लगाबैके लेल जे छै कुदालके भी जरूरत पड़ै छै गढ्ढ़ा करैके लेल कुदालसँ ही करल जाइ छै ओकराबाद जे छै की ओकरामे बढ़िआँ तरीकासँ खाद भी दैके आओर बढ़िआँसँ फिर ओकरामे गाछके दे देल जाइ छै मिट्टी उट्टीसँ बढ़िआँ तरहसँ दबा देल जाइ छै ताकि एयर नहि निकलै ओकरासँ ताकि एअर निकलयैके बाद गाछ सूखैके सम्भव अक्सर रहै छै बढ़िआँसँ दबेलाके बाद छेद भी हल्का सा नहि रहै छै तऽ ओकरासँ जे छै की गाछ हन्ड्रेड परसेंट लगैके सम्भव रहै छै एके परसेंट नऽके सम्भव रहै छै इसलिए ओकरा बढ़िआँसँ दबा देल जाइ छै ओकराबाद जे छै की ओकरामे बाल्टीमे बाल्टीके जरूरत पड़ै छै पहिले फर्स्टेमे काहे की ओकरामे थोड़ा कम मात्रामे पानिके जरूरत रहै छै जादा देलासँ भी सूखैके सम्भव रहै छै आओर जे छै बाल्टी आओर लोटाके जरूरत पड़ि जाइ छै या फेर ट्यूवेलसँ पानि लाके उसमे डालल जाइ छै कम मात्रामे एक पौधामे कम सँ कम दू लीटरके मात्रामे पानि दियल जाइ छै ओकराबाद जे छै की फिर सुबह अगले दिन पानि फिर देना छै मोटामोटी आठ दस आठ सँ दस दिन तक ओकरामे सुबह सुबह पानि डालना छै ओकराबाद जे छै छोटा मोटा जङ्गल ऐलाके बाद जे छै पसनीसँ ओकरा सिञ्चाइ करलके जरूरत होइ छै ओकराबाद फिर जब जादा दिन भऽ गेलाके बाद पम्पी सेटके जरूरत पड़ै छै की पम्पी सेटके द्वारा खेतमे पानि पूरा भरैके जरूरत रहै छै बढ़िआँसँ सिञ्चाइ होइ छै ओ जादा बड़ा अगर जङ्गल भए गेलै तऽ हसुआके जरूरत पड़ै छथिन हसुआसँ जङ्गलके कटैके पड़ै छथिन ओकराबाद जे छथिन की